मैं जब भी अपनी कोई कहानी लिखती हूँ तो मैं उसमें पात्रों का चयन इस प्रकार करती हूँ की जो मेरे आस पास जो भी पात्र होते हैं किरदार होते हैं जो भी जिस जिस प्रकार का चरित्र निभाते हैं मैं उन्हीं को पात्रों के रूप में उपयोग करती हूँ मैं उनकी जो दैनिक दिनचर्या में जो लोग होते हैं मैं उनकी हर प्रकार की आदतें उनके दिनचर्या उनका रहन सहन का तरीका उनका उठने बैठने का तरीका उनके बात करने के तरीके को उनके रहने सहने के तरीके को मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ और उस ऑब्जरवेशन को मैं अपने पात्रों को का विकास करने में बहुत उसमें मदद लेती हूँ और मेरे पास विश्वसनीय और दिलचस्प प्र पात्र तैयार करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है लेकिन हाँ मैं यह कह सकती हूँ कि मैं दैनिक दिनचर्याओं और मेरी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जो मैं अनुभव प्राप्त करती हूँ उससे जो मैं ऑब्जरवेशन प्राप्त करती हूँ वही मैं अपने पात्रों में उसी को उपयोग लेती हूँ मैं सामाजिक इंसानों के बारे में वास्तविक वर्णनात्मक बातें लिखती हूँ क्योंकि मुझे रिऐलिटि में रहना पसंद है और हक़ीक़त से रूबरू करवाना मैं मेरी जिम्मेदारी समझती हूँ